ई जेना हमर आधार कार्ड के नम्बर कोनो चेंज भए गेलै ओ कहिओ हराए खोए गेलैए आब ओकरा हम नम्बर निकालनाइ छै तऽ आब थाना परके करबै जे नम्बर निकलतै आब ई सरकारे द्वारा जे नम्बर हेतै ओहि आधार कार्ड खातिर हमरा सभकाम बन्द छै तऽ केना नम्बर निकालबै आब कोइ करै छै कोइ निकालै छै कहाँ नहि निकालै छै आब अथी से हमरा निकालय पड़तै ओकर सभके की करय पड़तै सभ संटके करय पड़तै सभकिछु लिअ पड़तै तबे ने हमरा जाय पड़तै आब कतय की मिलतै ओ आधार कार्डके नम्बर जे निकालबै ओहि खातिर हमरा सभटा चीज बन्द छै सभ प्रक्रिया ओकर हमरा खातिर सभ बन्द छै केना की करय पड़तै कतय जाय पड़तै कोइ कहतै कोइ जानै छै कोइ बतयबो नहि करै छै जे हँ ई एतय निकलै छै वहाँ निकलै छै आधार कार्ड खातिर हमर सभ नम्बर बन्द छै वही नम्बर हमरा निकालनाइ छै जे हमरा सभ काम होइतै सभ काम भए कऽ करल करल जेतै तऽ कहाँ मिलतै ओ नम्बर कतय जुटतै जे हमर जुटतै जे हमरा ओ नम्बर निकलतै कहाँ जाय पड़त कोइ ठिना कोन सवाल हमरा करय पड़तै जे ओ नम्बर हमरा निकलतै ओहि दुआरे आधार कार्ड खातिर हमरा सभ नम्बर खातिर सभ काजमे काज हमर बन्द छै सभकिछु बन्द छै करनाइ धरनाइ सभ बन्द छै ओकर बिना कोनो काम नहि भए रहलैए सभ काम नहि निकलि रहलै नहि भए रहलैए केना की करबै जे हमर नम्बर निकलतै हमरा एना निकालयके छै